अगर में गल्ल करांऽ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दी में इक गांव वासी था होर जिस ग्रांऽ चा असें गी रौन दी सुविधा लैने आस्तै दो ढाई किलोमीटर चलना पौंदा हा साढ़े ग्रांऽ च में गल्ल करांऽ डॉक्टर्स नर्सिस दी तां उस टाइम एजुकेशन दी बी कमी होने कारण कोई डॉक्टर्स नर्सिस साढ़े ग्रांऽ च उपलब्ध नेईं होंदे हे असें गी अगर डॉक्टर्स नर्सिस दी सुविधा लैने आस्तै जाना पौंदा हा अगर कोई बीमार होई जंदा हा तां असें ढाई तिन्न किलोमीटर पैद्दल चलियै रोड पर पुज्जना पौंदा हा फिर उत्थें गड्डियें दा बी प्रतिक्षा करना पौंदी ही ओह्दे हां बाद बस्स मिलदी ही गड्डी मिलदी ही तां अस जिला उधमपुर हॉस्पिटल च ट्रीटमेंट आस्तै पुजदे हे जां तसील रामनगर हॉस्पिटल च पुजदे हे लेकिन कुदै ते कुदै बस्सें दी बी कमी होंदी ही जेह्दे कारण अस लेट होई जंदे हे होर बहोत रश होई जंदा हा तां होई सकदा केईं बारी असें ई उस दिन इलाज उपलब्ध नेंई होंदा ते बीमार बंदा होर जादा पीड़ित होंदा हा ते अज्ज दी अगर कम्पेयर करचै तां अज्ज एह् काफी जादा फैसिलिटियां असें ई लब्भी जंदियां न होर अपने क्षेत्र च बी असें ई कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स नर्सिस उपलब्ध होई जंदे न जिं'दी सलाह् अस तुरंत लेइयै इक कोई रोगी गी अस कुछ ना कुछ सहायता दिलाई सकने